میں نے بہت سے گلوکاروں کو براہ راست سنا ہے جن میں محمد رفیع سر فہرست ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کمار شانو سونو نگم وغیرہ اور بھی بہت سارے گلوکار ہیں لیکن سب سے پسندیدہ گلوکار میرا محمد رفیع ہیں اور ان کا ان کے گانے بہت اچھے ہوتے ہیں اور گانے کا ان کا انداز جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے